جی السلام علیکم میں شازیہ جی آپ بول رہی ہوں جی کیا میری بات سنگ آریہ سنگرام کے ٹین پلس ٹو اسکول کے کاؤنسلر سے بات ہو رہی ہے جی جی جی ا در اصل بات یہ ہے کہ میں اٹھارہ سال کی ہو گئی ہوں میرا آدھار کارڈ نہیں بنا جی اس کے لیے آپ کوئی راستہ بتا سکتے ہیں کہ ارریا سنگرام میں بن جائے گا او چھنجھار پور جانا پڑے گا آندھرا اٹھاری اچھا اچھا پھر اس کے لیے کیا ڈاکومینٹس لگے گی جی پین کارڈ بھی ہے میرے پاس جی ووٹر آئی ڈی میں بھی میرا نام ہے جی تو میں آندھا ٹاری چلی جاؤں گی تو بن جائے گا جی جی تو شکریہ